हैलो स्विगी कंपनी माने तव्हांखे हिकु ऑडर ॾिनो हुओ औरि उहो ऑडर मूंखे मुंहिंजे घरु मिली वियो आहे औरि ऑडर पूरो मूंखे घर में मुंहिंजे टाइम ते मिली वियो आहे जेको टाइम तव्हां मूंखे ॾिनो हुयो ॾिलीवर जो उहो हुन ई टाइम ते अची वियो आहे त मां तव्हांखे फीडबैक ॾियण लाइ फोन कयो आहे औरि मां तव्हांखे पंजनि मां पंज स्टार थो ॾियणु चाहियां मूंखे ॾाढो सुठो लॻो की ताने बिल्कुल टाइम ते मुंहिंजो ऑडर मूंखे मोकिलियव मुंहिंजे घर जेका महिमान आयां हुया उन्हनि तव्हांजी इन रोटीअ जी ॾाढी तारीफ़ बि कई आहे माने तव्हांखा दालि चावर भाॼी फुल्को औरि रसगुल्लो और रायतो घुरायो हुओ नमकीन जेको घुरायो हुओ उन्हनि सभिनीनि जी उन्हनि ॾाढी तारीफ़ कई आहे हुनन खाधऊं त उन्हनि पुछूं मूंखां की तव्हां किथां घुरायो अथओ त मां स्विगी जे बारे में उन्हनि खे ॿुधायो औरि उन्हनि खे क्वांटिटी बि जेके चावरनि जी क्वांटिटी हुई मां ॾहनि माण्हुनि जे हिसाब सां घुराई हुई ऐं हुननि मां हुनन सभिनीनि ॾहनि ई माण्हुनि बढ़िया सां खाई वरितऊं और तंहिंखां पोइ बि चांवर बची पिया हुआ त हुननि खे क्वांटिटी बि ॾाढी वणी ऐं मूंखे बि हुन जी शइ जी सांजी जेकी रोटी आई उन जी क्वांटिटी ॾाढी सुठी लॻी हर शै जी क्वांटिटी ॾाढी बढ़िया हुई औरि तव्हांजो जेको डिस्काउंट ऑफर बि मिलियो औरि जेको तव्हांजो रेट हुओ उहो बि उन्हनि खे ॾाढो वणियो मूंखे बि ॾाढो वणियो तव्हांजे हर हिकु शइ मुखे ॾाढी सस्ते में ॾिनव और तहांजा डिस्काउंट कूपन जेका आहिनि उहे बि ॾाढा सुठा आहिनि ऐं मुंहिंजे घर वारा बि ख़ुशि थिया उहे सभु रोटी खाई करे औरि उन्हनि खे ॾाढो सुठो लॻो की माना ऑनलाइन ऑडर कयो औरि उन्हनि खे खारायो त उन्हनि मूंखां पुछियों बि की किथां घुरायो ताईं त मां तव्हांजो नालो ॿुधायो औरि उन्हनि जो चयो की अॻिते बि असांजे घर बि अगरि कोई महिमान ईंदा त असां बि इन मां ई स्विगी कंपनी मां ई ऑडर बुक कंदासीं औरि तव्हांजो सभु खां बढ़िया जेकी टाइमिंग हुई जेको ता मुखे चयो हुयव की पंजे वजे ई डिलीवर थी वेंदो त बक़ाइदा मुंहिंजे घर में पंजे वजी पंजे मिंटे ते तव्हांजो माण्हू पहुची वियो हुओ औरि मूंखे डिलीवरी ॾेई वियो मां तव्हांजे माण्हूअ खे टिप बि पोइ ॾेया औरि हुन मूंखां टिप न वतई पर मां उन खे ज़बरदस्ती टिप बि ॾिनीमांसि पाणी बि पिरायोमासि औरि मूंखे ॾाढो सुठो लॻो की तव्हां मूंखे टाइम ते मोकिलियो त मुंहिंजा महिमान जेके आहिनि उहे ख़ुशि थी करे विया औरि हाणे मुंहिंजो अॻिता जो ॿी बि हिकिड़ो प्रोग्राम ठहे थो मुंहिंजी हिकिड़ी ट्रिप वेंदी घुमण लाइ मुंहिंजे घर वारा सभु असां घुमणु वेंदासीं त मूंखे ट्रेन में नाश्तो रोटी जेको लॻंदो त उहो मां स्विगी कंपनी खे ई ॾियणु चाहींदुमि ऑडर औरि इयो जॾहिं बि मूंखे ऑडर ॾियणो हूंदो मां स्विगी कंपनी खां ई ॻाल्हाए करे हुननि खे ई ऑडर ॾींदुमि और हाणे जीअं मुंजे दोस्त यारन खे बि अगरि मूंखे कुझु ॿुधाइणो हूंदो हिन स्विगी कंपनी जे बारे में त मां ज़रूरु ॿुधाइणु चाहींदुमि ऐं पंहिंजे दोस्तनि खे बि चवंदुमि की स्विगी कंपनी ॾाढी सुठी अथव औरि इन मां ई हाणे तव्हां रोटी वोटी घुराईंदा कयो इन जी डिलीवरी बि ॾाढी टाइम ते ईंदी अथव और इन्हनि जी रोटीअ में बि ॾाढो टेस्ट आहे औरि ज ॾाढो कुझु डिस्काउंट बि ॾींदा आहिनि औरि क्वांटिटी ॾाढी बढ़िया हूंदी अथनि तव्हां चइनि माण्हुनि जी रोटी बुक कंदो उन मां छह माण्हू ॾाढी आसानी सां रोटी खाई वठंदव बस मां तांखे हिन लाए फोन कई हुई और तांखे ॾाढो ॾाढो धन्यवाद कि तां मुखे टाइम ते रोटी पहुंचायव